आं मोजां मोनसिननाय गेलेमुफोरा मा मा होनोब्ला फुटबल ओमफ्राय भलिबल ओमफ्राय बिनिफ्राय लखेल गेलेनाय माखासे खेलाफोर बेबायदिनो लुदु चिस बेफोरबायदि आरोखि ओमफ्राय आं मानो मोजां मोनो होननानै बुङोब्ला गुबैयै फुटबलखौ आङो निजेयैनो नायनो मोजां मोनो आरो गेलेनो मोजां मोनो आरो बिनि फुटबलनि माखासे देहायारि थासारि आरो बेनि माखासे रुलस एण्ड रेगुलेसनफोरखौ आङो मोजाङैनो मोजां मोनो नायनायजों लोगोसे रंजानाय मोनो आरो भलिबल होननानै बुङोब्ला

बेनि जेनेखि मोदोमनि गोसारथाय एबा रंजानाय मोनसे फिटनेस बेखौ भलिबलनि गेजेरजों मोनसे स्ट्रंलि खालामनो हायो दा भलिबलखौ बयबो गेलेनाय इनट्रेस्ट मोननायजों लोगोसे देहायारि जोथोन लानायनि मोनसे फार्थ बायदि बाहायनो हायो